دیہی اور شہری علاقوں سے کھیل کھیلنے میں بہت فرق ہے دیہی علاقوں میں کچے میدان ہوتے ہیں اور اچھے آلات بھی کھیل کے موجود نہیں ہوتے وہیں شہروں میں بہترین ٹرف موجود ہوتے ہیں اور پکے میدان ہوتے ہیں جن پر مختلف کھیل کھیلے جا سکتے ہیں جیسے کہ فٹ بال کرکٹ لان ٹینس بیڈمنٹن باسکٹ بال وغیرہ وغیرہ دیہی علاقوں میں مخصوص میدان نہیں ہوتے وہاں ایک ہی میدان میں ہر طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے یا یوں کہیں تو کسی بھی طرح کا کھیل صحیح سے نہیں کھیلا جاتا دیہی علاقوں میں کھیل کھیلتے میں بہت چوٹیں لگ جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت گڑھے بھی ہوتے ہیں وہیں شہری علاقوں میں میدانوں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے اور وہاں پہ پیسے دے کر کھیلنے والے بھی میدان موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم آرٹیفیشیل ٹرف کہتے ہیں